میں نے ایک فین خریدا تھا اس کی قیمت تیرہ سو روپئے تھی وہ بہت ہی اچھا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں دیتا تھا اس کی بینڈنگ تانبے کی پیور تانبے کی تھی جو بہت سالوں تک میرے پاس رہا وہ فین اتنا جلدی خراب ہو گیا ہے کہ میں نے اسے دو ہزار روپئے میں خریدا تھا جو ٹویل ہنڈریڈ واس کا تھا جو بالکل کچرے میں پھینکے کے قابل کا ہو گیا تھا نہ اس کی وارنٹی تھی نہ اس کی گارنٹی تھی میں نے بےکار ہی میں اسے خریدا اور ٹھنڈی ہوائیں بھی نہیں دیتا تھا پورا وہ آہستہ سے گول پھرتا تھا وہ جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی